कोविड नाईनिटीन महामारी खे असां शिक्षा जे क्षेत्र में हिकु चुनौती जे रूप में ॾिसी सघूं था छो करे त शिक्षा जे शेत्र में स्कूल जा बंदि थियण जी कारण ॿार आल्सी थी विया घरु वेही करे उन्हनि खे मोबाइल जी लत लॻी वई ऐं उहे स्कूल अचण में वर्तमान समय में अचण में उन्हनि खे ॾाढी दिक़त ईंदी हुई जीअं ॿार कोविड महामारी जंहिं में राति भर मोबाइल ॾिसंदा हुआ ऐं सुबुह जो देर सां उथण जे कारणु देर उहे स्कूल में वर्तमान में अची नथा सघनि छो की इन्हनि खे सुबुह जो उथण में झटि उथण में आलस थो अचे ऐं असां हिकु चुनौती जे तौर ते इहो बि ॾिसी सघो था की ॿार जेको आहिनि हू पंहिंजो तहिज़ीब भुलजी विया आहिनि हू पंहिंजे अध्यापक ऐं वॾनि सां ॻाल्हाइण जो जेको तरीक़ो लहिज़ो थींदो आहे उहे भुलिजी विया आहिनि उन्हनि खे घर में आलस्पण में मज़ो थो अचे ऐं वर्तमान में असां ॾिसी सघूं था की कोविड जे कारणु ॿार जेके आहिनि उन्हनि खे लिखण जी आदत बि छुटिजी वई आहे छो करे त उहे मोबाएल में वधीक वधीक पढ़ाई खे अहमियत ॾियणु लॻी विया आहिनि जॾहिं की उन्हनि खे लिखण जी आदत बि अचणी खपे हुजणी खपे ऐं पर असां कोविड महामारी खे हिकु अवसर ते रूप में बि ॾिसी सघूं था छो करे त पहिरीं घणेई अहिड़ा ॿार हुआ जंहिं खे तकनीक जो अहिड़ो ज्ञान न हो पर महामारीअ जे चकर में उन्हनि खे मोबाइल ऐं पंहिंजे लैपटॉप ऐं कंप्यूटरनि जो उपयोगु करणु सिखिणो पियो छो करे त स्कूल बंदि हुआ ऐं ॿारनि खे पंहिंजे मोबाइलनि सां ई पढ़णो पवंदो हो ऐं उन्हनि खे इन तकनीक जो ज्ञान वठिणो पियो त ॿारनि जो हिकु ज्ञान वधियो घणे ॿार अहिड़ा हूंदा हुआ वॾा जेके सरकारी एग्ज़ामनि लाइ फोर्म भरींदा हुआ पर समय जी कमी हुननि जे ज़िंदगी में हुजणु कमी जे कारणु उन्हनि छा कयो कोविड में पंहिंजे जेके समय इन्हनि घरु बितायो उन्हनि टाईमनि में ई उन्हनि व पढ़ाई करणु शुरू करे छॾी घर में ऐं घर में पढ़ाई करण सां वधीक समय पढ़ाई करण सां उन्हनि जा सरकारी इहा जेके फोर्म उन्हनि भरिया पंहिंजे लक्ष्य जेको हासिलु करणु उहे चाहिनि उन खे पूरो करे सघिया छो करे त पहिरीं उन्हनि जी पहिरीं उन्हनि जे टाईमनि खे भई ॿिया बि कम हूंदा हुआ त उन्हनि जे चकर में उन्हनि जी पढ़ाई सवली न थी सघंदी हुई पर महामारी में सभु माण्हू घरु ई वेठा हुआ त उन्हनि जी पढ़ाई सवली थी वई त असां कोविड महामारी खे व हिकु अवसर जे रूप में ॾिसी सघूं था ऐं कोविड जे टीके जे वितिरण सां बि माण्हुनि खे ॾाढो फ़ाइदो थियो छो करे घणेई माण्हू वेचारा जेके हिन बीमारियुनि सां मरी विया उन्हनि जा पोइ जेके माण्हू बचा उन्हनि खे टीको मिली वियो समय ते ऐं उन्हनि खे टीके मिलण सां उन्हनि खे बीमारियुनि सां लड़ण जी क्षम्ता वधी थी वञे उन्हनि जे शरीर में त असां ॾिसी सघूं था की टीके वितिरण सां ॿा माण्हुनि खे घणेई फ़ाइदो थियो